आबाद मावनायनि बिथिङाव गोबां सुबुंफ्रानो गोबां रोखोमनि आबादखौ मावालासिनो गावनि गोसोबायदि साफा सानैया मोनफा मोन्नै आबाद मावो नाथाय बेजों नख'रा सोरबाया नख'रा बेखौ गोजोननाय फोरमाया आरो साबजानाय मोना नाथाय जाय आबाद मावग्रा बियो बे आबादखौनो खालामनानै मोजां मोनो बिनि जाहोनाव नख'रफ्राव नख'रनि सबुंफ्रा बिनि खामानि मावनायाव मददथिखौ होआ लोगोसे बेजों बे आबादखौ मावनायाव बिसोरनि नख'रा बेखौ मोजां आबाद मावनानै गोग्गो फसल दिहुन्नो थाखाय बिथांखौ खावलायो आरो बे आबाद मावनायनि गेजेरजों नख'रखौबो सुंथानायजों लोगोसे समाजनि हारिनि जौगाथाइखौबो लाबोनो हायो आरो बेखौ नुनानैनो खाथि खालानि जायफोर आबादारि नङा बिसोरबो बिनि आबाद मावनायखौ नुयोब्ला थारैनो आबाद मावनो गोसो जागोन लोगोसेनो समाजनि गुबुंनाय थासारिफ्रा जोबस्रांलांगोन आबाद मावनायनि गेजेरजों बेफोर बायदिनो गोबां रोखोमनि आबाद मावोब्ला जोंनि ओनसोलाव जों जाय जिरादखौ गुबुननिफ्राय बायनानै लाबोयो बेफोर जिरादखौ जों गावनो दिहुननो हायोब्ला थारैनो बे आबाद मावनाया थारैनो मोजां जागोन आरो जाय आबादखौ मावगोन बेखौ थारैनो गोसो होनानै मावोब्ला जोङो जौगानायखौ मोनो आरो गोग्गो फसलखौ जों दिहुन्नो हायो गावनि गोसो बायदि जायखि जाया आबादखौ मावोब्ला बिनि गोदै फिथाइ एबा बिनि फिथाइखौ जों मोननो हायो बेजों लोगोसेनो नख'रनि गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो लाबोनो हायो आरो आबाद मावनायनि गोनांथिया बेनो गोबां आबादखौ मावो मावनानै जोङो गोबां रांबो मोननायजों लोगोसे जाय आबादखौ मावगोन बे आबादखौ जोङो दानि केमिकेल एबा रासायनारि हासार बाहायालासिनो जोङो अरगेनिक हासार बाहायनानै जुदि जोङो आबादखौ मावोब्ला थारैनो जोंनि देहानि थाखायबो बियो साबजाथाव आरो बेजों जों गोबां देहानि जोथोनखौ लाखिनो हायो देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हायो जाय आबादखौ जों अरगेनिक हासारजों मावोब्ला जोङो जोंनि देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागोन आरो लोगोसेनो ओनसोलनि सुबुंफ्राबो अरगेनिक हासारजों मावनाय आबादखौ जायोब्ला गुबुननिफ्राय लाबोनाय रासायनारि हासार होनानै जि आबाद दिहुनो बे आबादखौ जायालासिनो जोंनि अरगेनिक हासारजों दिहुननाय आबादखौ जायोब्ला थारैनो देहाखौ गोग्गोयै लाखिनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां लाइमोनफ्राबो बेबायदि आबादखौ मावनानै जुदि रां खामायनो नाजायोब्ला थारैनो जोंनि ओनसोलाव रावबो बेखार जानानै थानाय नङा आरो आबादनि सायाव रोंगौथिया बांगोन बयनिबो नख'राव आबाद मावनाया सोलिगोन आरो बेजोंनो जिउ राहा दालांनो हागोन थांना थानायनि लामाखौ दिहुन्ना लानो हागोन बेजों लोगोसे जोंनि ओनसोलाव बायदि रोखोमनि आबाद मावोब्ला गुबुननिफ्राय फैनाय

बिनि सोमोन्दै जायफोर रोंगौथि गोनां बिसोरनिफ्राय सोलोंनानै लानो हागोन आरो आबाद मावनायनि जा रोंगौथि बेखौ बाहायोब्ला थारैनो आबाद मावनाया जाफुंसारगोन आबादजों आबाद मावनायनि गेजेरजों जोङो जिउ राहाखौ दानो हायो थारैनो नख'राव गोजोन आरो खौसेथिखौ जोङो लाबोनो हायो बेल' नङा साख्रि मावनानै जे जोङो जिउ राहा दानो हायो बेल' नङा आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जों थारैनो जिउखौ दानो हायो गावनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दिहुन्ना लानो हायो बेनि थाखायनो जों आबाद मावनाया जोंनि थाखाय थारैनो गोनांथि आबाद मावनानै जायोब्ला थारैनो जोङो जोंनि गोसोबायदि सम बायदियै जोङो आबाद फसल मावनानै गोबां रोखोमनि आबादखौ जोङो मावनानै बिनि गोग्गो फसलखौ दिहुन्नो हायो